हेलौ बे मनालिसा टुर एजेन्सि ना औ आं गारि बुक खालामदोंमेन नोंसोरनिफ्राय मोनसे मैया दिनै गुवाहाथियाव थांनो थाखाय माथो दाबो सफैयासै औ बेखायनो बेखौ आं केन्सेल खालामनो सानबाय ओंखायनो नोंथाङा अननानै केन्सेल खालामना हरदो गारि खौ